आं सावारि बिजाबफोरखौनो फरायोमोन फरायनो मोजां मोनो आरो गोदोनि समाव सावारि बिजाबखौनो जों फरायनो बयबो फरायबोदों गोदोनि समाव दानि बादि इलेक्ट्रनिक रोखोमफोरनि जेरै पि डि एफ बेफोरबादि गैयामोन बेनि थाखायनो आङो फरायसालिनि सावारि बिजाबफोरखौनो फरायो आरो बाहेरायरि सावारि बिजाबखौ फरायोमोन बिनि थाखायनो गोदोनिफ्रायनो जोङो बिजाबफोरखौनो फरायबोखादों बिनिखायनो आङो बिजाबखौनो फरायनो मोजांसिन मोनदोंमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव एलेक्ट्रनिक रोखोमै गोबां ओंखारबाय जेरै फिडिएफ फाइल बेफोरबायदि बेफोरबायदिया दानि जुगाव गोबाङानो दङसै गोबां रोखोमनि मानोहोनोब्ला आथिखाला बिजाबबो बायनांगौबा गोबां खरसा जायो बेनि थाखायनो इन्टारनेट जोंनि मोननाय गासैबो रोखोमनि इलेक्ट्रनिक बिजाबफोरखौनो फरायसै आरो आङो अडिय' बिजाबफोरखौबो खोनासंबाय नाथाय आङो बेनि सोमोन्दोयै इसिबां मोजाङै मिन्थिया आरो आङो एसेबां खोनासंनानैबो बे अडिय' बिजाबखौ फरायनाय जायाखै बिनिखायनो आङो बुंनो थाङोब्ला सावारि बिजाबफोरखौनो फरायनो मोजां मोनो गोदो गोदाय इलेक्ट्रनिक बिजाब बेफोरो गैयामोन बेनिथाखायनो आङो फरायसालिनि बादैबो आरो बाहेरायाव मोननाय बिजाबफोरखौबो फरायोमोन